भारत में गाॾीयुनि जी व्यवस्था सही काने का हिते रोड रस्तनि ते ॾाढा खॾा आहिनि ऐं न ई साफ़ु सफ़ाई आहे जंहिंजे करे गाॾियूं ठीक सां न हली सघंदियूं कंहिंमहिल कंहिंमहिल पेंचर थी वेंदियूं जंहिं समय ते असांखे पहुचणो हूंदो आहे असां टाइम सां न पहुची सघंदा आहियूं ऐं हिते रेलिंग जी व्यवस्था बि भारत में रेलिंग जी व्यवस्था बि सही काने का उते साफ़ु सफ़ाई काने का ऐं कंहिंमहिल कंहिंमहिल आउटर ते हेॾी देरि बीह रहंदियूं कि असां समय सां जंहिं समय जीअं असांखे पहुचणो हूंदो आहे उ उते न पहुची सघंदा आहियूं हुते रेलिंग जी व्यवस्था बि सही ढंग जी काने उन्हनि में बि साफ़ु सफ़ाई काने का